हमर घरके लगे एगो मण्डली रहैछे जे जगह जगह पर जाकऽ पूजा कराबैछे चर्चा कराबैछे पूजा कराबैत छै चर्चा कराबैत छै नाँचगान सब होइछै जेकरा कारणसँ जेकरा कारणसँ बूढ़ बुजुर्गके बहुत शान्ति मिलैत छै बहुत शान्ति मिलैत छै अष्टजाम भी कराबैत छै ओ सब सत्सङ्ग अष्टजाम सत्सङ्ग सत्यनारायण भगवानके पूजा सबकिछु कराबैत छै जेकरा कारणसँ जेकरा कारणसँ बूढ़ बुजुर्गके एकगो सहारा मिल जाइत छै बूढ़ बुजुर्गके सहारा मिल जाइत छेै आओर भगवानके प्रति ओकर आस विश्वास बनल रहैत छै आस विश्वास बनल रहैत छै आओर बनल रहैत छै आओर आओर आओर आओर समाजमे पोजिटिविटी आबैत छै भगवानके नाम लएसँ सबके सुकून मिलैत छै सुकून मिलैत छै आओर पूजा पूजा पाठ पूजा पाठ करए से एक अथि सनातन ई पूजा पाठ करए से हिन्दू धर्मकेँ हिन्दू धर्मकेँ मान्यता बढ़ाबए छै ई मण्डली वाला आओर हमर घरके आसपासमे ही एकगो रहैत छै मण्डलीवाला जे पूजा पाठ कराबैत छै चर्चा कराबैत छै अष्टजाम चर्चा सबकिछु कराबैत छै जेकरा सबसँ हमरा सबके सुख शान्ति सुख शान्ति मिलैत छै आओर सुख शान्ति मिलैछै आओर एकरा कारणसँ हमरा सबके ढ़ोल ढ़ोल नगाड़ा ई सब सबकिछु रखैत छै अपना सबकेँ पास